ہیلو فرنیچر کی دکان سے بول رہی ہیں نا جی ایک بیڈ خریدنا تھا ہم کو اور ایک ڈریسنگ اور ایک انگنا لینا ہے یہ سب کا کیا پرائز ہے میم ساگوان کی لکڑی کی چاہیے بیڈ کیا پرائز ہے کچھ مہنگا نہیں ہے کچھ زیادہ نہیں ہے اس کا دام نہیں ہم سوچے کہ دکان سے زیادہ تر وہیں سے شاپنگ ہوتا ہے تو سوچی وہیں پتا کر لیتے ہیں اچھا ریٹ میں مل جائے گا اور ایک صوفا بھی لینا ہے میم ایک صوفا بھی لینا ہے بیس سے پچیس ہزار روپے تک کی وہ بھی ساگوان کا ہی ہونا چاہیے اور ٹیبل بھی ساتھ میں ہونی چاہیے سب ریڈی ہے کیا بنا ہوا مل جائے گا اس کے لیے آڈر دینا ہوگا آ جاؤں گی کل سے پرسوں تک ہاں میم بولیے ہاں اور ایک اور سامان لینا ہے میم ڈریسنگ میں آئینہ کے ساتھ جو ایک ٹیول ہوتا ہے

اس کا کیا پڑائز ہے ہزار پندرہ سو روپے ہو گیا ٹھیک ہے میم تھینک یو ٹھیک ہے رکھیے